ناسک ضلع میں کئی اہم صنعتیں اور معاشی ڈرائیو مینوفیکچرنگ سروسز موجود ہیں یہاں پر مخصوص صنعتوں میں کھادی گرام ادیوگ کی منفرد فنکاری کا انتہائی اہم مقام ہے اس کے علاوہ فرش کی تیاری کھیلوں کے پروڈکشن بھی ناسک میں اہم معاشی حصہ ہیں اس ضلع میں یعنی ناسک ضلع میں کئی کمپنیاں اور فیکٹریاں بھی موجود ہیں جو مختلف صنعتوں میں کام کر رہی ہیں یہ فیکٹریاں روزگار فراہم کرتی ہیں اور ناسک کی معاشی ترقی کے لیے اہم ہیں ان ان کمپنیوں کی مدد سے ضلع میں معاشی ترقی کا ذریعہ موجود ہے اور ان کے ذریعے مقامی معاشرتوں کو فوائد پہنچتے ہیں